मेम जब भोकेनसि नुदोंमोन आङो ओमफ्राय दा मा मानि दंबावयोथाइ

मानेथ' आङो दा आंनो कुवालिफिकेसनआ ग्रेजुएसन नालाय जेनबा जेराव जेराव एफ्लाइ खालामनो हायो आं खालामगौमोन आरो दा माबे माबे फस्तआव दं एसे मोनथिबा मोजां जागौमोन नामा

एकावनथेनस आवबा कुवालिफेकेसनआ माबायदि नांगोनथाय हेलौ आंनि आङो ग्रेजुएसनयैनो दंयो ओमफ्राय ओरैनो कमपिउतार दिफ्लमा दङो फिगिडिसिए

कम्पिउटारआव आङो माइक्रसप वारद खालामनो हागोन ओमफ्राय दाता इनथ्रि आं खालामनो हायो दाता इनथ्रिखौथ' माइक्रसप वार्दआवनो खालामो नालाय बेखौ मावनो हागोन आरो आङो आंना बेनि एक्सफेरेन्स दंखायो माने औ

औ औ आमफाइ पर ग्रेदनिआवहाय परग्रेतनियाहाय माबायदि थाय बाहायथ' थुयेल्भ फास जाबानो जागोनदां औ बेखौबो एफ्लाइ खालामनो हागोन नामा आङो औ आमफाइ ओरैनो इनतारभिउबो जाखागोन दा मेम दे दे होनबा आं अपिसआव थांना रायलायहैसै नामा थेंकिउ